جی السّلام علیكم آگرہ كمپیوٹرسے میں فرحان بات كر رہا ہوں جی سر یہ نیو ماڈل آیا ابھی سر اِس میں تین ویرینٹ ہے ایک آٹھ ایک سو اٹھائیس جی بی ایک آٹھ دو سو چھپن جی بی اور ایک آٹھ جی بی ریم اور پانچ سو بارہ جی بی انٹرنل اور اِسی كے ساتھ اِس میں سر اِس میں تین كلر ہیں ایک گرین ہے ایک پرپل ہے اور ایک وائٹ سر وائٹ كلر آٹھ ایک سو اٹھائیس سر اِس كا پرائز پڑ جائے گا آپ كو ستائیس ہزار نو سو نِنیانوے روپئے یہی اگر دو سو چھپن لیتے تو آپ كو ہزار روپئے ایكسٹرا پے كرنا پڑے گا اُس میں آپ كو مِل جائے گا ڈبل اسٹوریج مِل جائے گا آپ كو دو سو چھپن سر آپ کیسے ہی پیمنٹ كر سكتے ہیں آپ چاہے تو ای ایم آئی پہ بھی لے سكتے ہیں اِنہیں نہیں تو آپ یس آپ كے پاس سر كون سا كارڈ ہے كون سا سر كون سا بینک فیڈرل بینک سر یہ ویزا كارڈ ہے یا تو روپے كارڈ ہے ویزا ڈیبٹ كارڈ ہے ٹھیک ہے سر اِس پہ آپ كو ٹونٹی سیون نائن نائن نائن كا سر یہ پڑتا ہے آپ سبھی پیمنٹ ایک ٹائم پر كریں گے ٹوٹل آپ كو یہ پڑے ایم آئی پہ كیے تھے سر تو آپ كارڈ سے پیمنٹ كریں گے تو یہ ڈیبٹ كارڈ سے سر پیمنٹ پاسبل نہیں ہو پاتی ہے آپ فیڈرل بینک كا اكاؤنٹ دے سكتے ہیں نہیں كریڈٹ كارڈ نہیں آپ اپنا بینک ڈیٹیل دے سكتے ہیں اُس سے آپ كو لینا پڑے گا ڈاؤن پیمنٹ سر وہ آپ كیسے قِسط بنوانا چاہتے ہیں كتنے مہینوں كی اور كیا پرائز ہے آپ ركھوانا چاہتے ہیں سر ڈی ٹی آپ سات ہزار دے سكتے ہیں جتنا آپ كی چھ مہینے كا سر تو آپ سر نو ہزار روپئے دے دیجیے اور تین ہزار روپئے چھ مہینے كی آپ کی قسطیں بن جائیں گی تین ہزار نو سو پچاس تین ہزار ایک سو پچانوے روپئے کی ٹھیک ہے سر یا تو آپ سر آپ ایڈریس بتا دیجیے میں ڈیلیور كر دیتا ہوں ٹھیک ہے سر تھینک یو